जोङो जुनारफोरखौ जेरै अमा दावफोरखौ बाजाराव बायनानै लाबोयो बेवहाय थिन हाजार गाहामनि आरो दावआ बिदिनो किजि थिनस' बिदि बायनानै जोङो फिसि फैयो बिमा खालामो ओमफ्राय बेखौ जोङो फाननानै जोङो बोसोराव एक लाख मोनो आरो बेनि उनाव जोङो आरो बिदिनो मोसौबो मोसौबो जोङो बाजाराव बायनानै लाबोनानै जोङो फेदेर फैयो फेदेरनानै जोङो बिमा खालायोमो बिमा खालायनानै बिनि फिसाखौ जोङो बाजाराव फानो जेरै फाननानै जोङो बिस हाजार मोनो बेबायदि आरजियो आरो आरो न'आव सैमा मावजि बेबायदि दङ आरो जासिगोन